ہمارے علاقے میں کافی ساری بولیاں بولی جاتی ہیں کافی ساری زبانوں کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے ہندی انگلش اردو فارسی ہماری مادری زبان اردو ہے اور ہم کسی سے بات جب کرتے ہیں تو اردو کا زیادہ استعمال ہوتا ہے اردو ایک ایسی زبان ہے جس سے مٹھاس چھلکتا ہے جس کے بولنے میں مٹھاس ہے جس کے سننے میں مٹھاس ہے ہمارے نوجوان اپنی مادری زبان کو بولنے میں فخر محسوس کرتے ہیں اردو زبان ایک ایسی زبان ہے جسے ہر کوئی بولنا چاہتا ہے